ہیلو کیا یہ رومان ہوٹل ہے جی جی میں نے آن لائن آڈر کیا تھا یہ رومان ہوٹل سے جی کیا آڈر ہے جی یہ آڈر میرے لئے کیجئے پانچ پلیٹ چکن بریانی ہے میرے اور چار پلیٹ مٹن بریانی ہے جی ہاں میرے گھر میں فنشن ہے اور ساتھ میں قربانی کا میٹھا بھی ہے دس پلیٹ جی یہ آڈر کیا ہے میں نے ابھی تک ڈلیور نہیں ہُوا ہے یہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کب تک ڈلیور ہوگا اور یہ کے کتنی دیر میں ڈلیور ہو گیا ہے اور یہ آڈر کیا نکل چکا ہے آپ کی ہوٹل سے یا نہیں نکلا ہے جی معلوم کر کے ذرا بتلائیے نا مجھے جی ہاں میرے فرینڈس آ چُکے ہیں دعوت ہے میرے گھر پر راستے میں ہیں اچھا کتنی دیر میں پہنچے گا ڈلیوری بائے اچھا ڈلیور ہو جائے گا ایک آدھے گھنٹے میں اچھا اچھا کال کرتا ہے وہ ڈلیوری بوائے میرا آ اچھا میرا نمبر آپ نے دے دیا ہے ڈلیوری بوائے کو جی جی شُکریہ آپ کا جو آپ میرا ڈلیوری پہنچا دیں گے جی شُکریہ آپ کا